नाच करप ही एक कला आनी नाच हो शिकप ही खूब बरी गजाल आसता म्हणल्यार नाच हे खूब तरेचे आमकां पळोवपाक मेळटात जशे म्हणल्यार फोक फोक नाच आसता मागीर हिपहॉप नाच आसता क्लासिकल आसता अशे खूब तरेचे नाच आमी वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत आमकां पळोवंक मेळटा तर आमच्या ह्या गोंयाच्या वाठारांत आमकां जे नाच पळोवंक मेळटा तें म्हणल्यार फोकाचे आनी तुमकां एक सांगपाचे म्हणल्यार फोक म्हाका खूब म्हणजे खूब म्हणजे खूबच आवडटा हो एक फोक असो नाच आसा की जी आमची संस्कृताय जी आसा ताका आमी टिकोवन दवरूंक शकता ह्या फोकांतल्यान फोकांतल्यान आमच आमची संस्कृताय आमी मुखार व्हरूंक शक शकता तर तशेंच म्हाका फोक सिंगींग आनी डांसींग खूब आवडटा तातून भितर म्हणल्यार फुगडी धालो किंवां कळशी नाच दिवली नाच अशे खूब आवडटा आनी हांवें सुद्दां खूब वेळां हें नाच केल्ले आसा आनी फोक नाच जो आसा ताजेर सांगपाचे म्हणल्यार खूब आसा बट कितें सांगू आपली जी संस्कृताय आसा ती अशी नाच नाचांतल्यान लोकां मेरेन पावप ही कितली व्हडली गजाल आसतली आनी फोक जेन्ना तूं पफॉम करता तेन्ना इतले बरें दिसता की कितें सांगपाचे मनांक खूब बरें दिसता म्हणजे हांवें खूब तरेचे फोक पफोम केला च चड केला म्हणटा तो फुगडी किंवां धालो धालो सुद्दां केल्ली आसात आनी हांवें फाटल्या कांय दिसान एक नवो फोक ट्राय केल्लो तो म्हणल्यार दिवली नाच आनी तो दिवली नाच इतलो बरो फोक नाच आसा इतलो बरो फोक नाच आसा कितें सांगू म्हाका इतलो आवडलो हांव अशें चिंत्ता की आमचो एक ग्रूप आसचो आनी आमी तातून फोक नाच करचो अशें दिसता पूण जशे म्हाका आवडटा तें दुसऱ्यांकूय आवडटा अशें ना न्हय तर नाच म्हणजे सगळ्यांकूच आवडटा पूण प्रोफेशनल आनी आमी करता ते बेश्टे नाच अशे आमकां पळोवंक मेळटा तर ह्या दिसांनी जे लोक ह्या दिसांनी म्हणजे पयलींचे जे आमचे लोक आशिल्ले पयलीच्या काळान ते फक्त फोकूच नाचताले पूण ह्या काळान फोका भायर वॅस्टन डांस म्हणून आसा मागीर एरोबिक्स म्हणून आसा मागीर तर तरेतरेचे डांस आमकां पळोवंक मेळटा आनी आयज कालची जी भुरगीं आसा ती आपली संस्कृताय सोडून तांकां हिपहॉप असले डांस चड आवडटा ते ते डांसांत आवडपाचे म्हणजे तांकां खूब अशे नाचूंक मेळटा अशे खूब कॉम्पिटिशन्स आसता ती सुद्दां अशीच आसता हिपहॉप डांस कॉम्पिटिशन आनी अशीच अशी आसता पूण आपली फोक डांस अशेंय बी कितें आसूंक जाय जे तेन्नाच भुरग्यां भितर फोक डांस करपाची उमेद येवंक शकता पूण आयच्या आमी ह्या परिसरान पळयलें जाल्यार हिपहॉप हो डांस खूब फामाद आसा दाखलीं दाखलीं भुरगीं पांच वर्सांची भुरगीं डांस क्लासीक वता डांस क्लासी वचून कितें शिकता हिपहॉप डांस शिकता फ्री स्टायल डांस शिकता सो आयच्या लोकांचो हो एक सामको डिमांडींग असो टॉपीक जाल्लो आसा आनी भुरगीं सुद्दां हिपहॉपा कडेन खूब लक्ष घालता ट टी वीचेर शोज दाखयले वयता रियलिटी शोज तेतून सुद्दां भुरग्यांक जे हिपहॉपान हिपहॉप डांस आसता फ्री स्टायल डांस आसता ते पळयतकच तेंका खूब बरें दिसता आनी लोक म्हूण लोकूय न्हय भुरगीं स्पेशली भुरगीं जीं आसा यंग भुरगीं जी आसा तांकां हे फोक जे आसा तें शिकपाक खूब म्हणजे खूब म्हणजे खूब आवडटा आनी फोक इज लायक अ सॉरी नॉट अ फोक बट दिस हिपहॉप फ्री स्टायल दे लव टू डू इट आनी तांकां खूब आवडटा हिपहॉप आनी फ्री स्टायल डांस